मां चारि पंज महीना अॻिमें वामन दुकान खां ॿिए नंबर में कुर्ती वर्ती हुई जेका ॾाढी सुठी निकिती उनजो कपिड़ो थधो ऐं सुठो हुओ पाइण में मूंखे ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं मूंखे मुंहिंजे पाइण बदन ते सूट पियो करे इन जो एंब्राइडरी ॾाढी सुठी हुई उनते मोती जेके लॻल हुआ ॾाढा सुठा हुआ ऐं सुठे नमूने सां उन जी सिलाई बि पकी हुई ऐं खुलणु जहिड़ी न आहे मां पंहिंजे ॿारनि खे घर में ॿुधायो ऐं उननि खे चयो तव्हां हितां ॿिए नंबर मां इहो इन दुकान तां सुठो कपिड़ो वठी सघंदा आहियो